मिगी इक गड्डी बुक करनी ऐ ते में इस बेल्लै इत्थें आं जम्मू दोमेल खड़ोती दी आं ते मेरे कन्नै त्रै लोक होर बी हैन ते में में जाना ऐ दोमेल टु दोमेल हा लेइयै जम्मू तगर जाना ऐ ते केह् मिगी गड्डी इस बेल्लै थ्होई सकदी ऐ ते तुस मिगी इत्थें दोमेल दा चुक्की सकदे ओ